हेलो हँ बोलू परनाम हुँ अरे हम तऽ दिल्लीसे अएलू यऽ बारह महिनामे कोन कोनसब परब होइ छै छै बिहारमे अच्छा अच्छा हँ हँ ठीक

हुँ आद्रा बारह महिना हमलोक तऽ अएलू यऽ दिल्लीसे बिहार दिल्लीसे बिहार अइलू यऽ पुछै ले अपना बारह महिनामे कोन कोनसब परब कोन कोन होइ छै बारह महिनामे भइआ बारह गो परब होइ छै तेँ ने जे समझैलए बुझैलए बिहार अएलिए यऽ कोना कोना होइ छै वएह समझदार लै ले अएलिए यऽ ने वएह समझैलए ने अएलिए यऽ हमलोक दिल्लीसे किछु दिना रहैए पड़तै भइआ तऽ बितबैए पड़ि जएतै तब रहि जएबै देखबै कोना कोना होइ छै बिहारमे परब हँ देखि लेबै कि जे कोना कोना दीदीसब भइआसब करै छै हँ ठिके छै राखू हम राखबै